मां सिंधी आहियां सिंधियुनि में हिकु ॻाल्हि इलाही सुठी आहे की छोकिरीयुनि खे रोटी सां गॾु सिलाई बि सेखारिण सेखारींदा आहिनि सिलाई करणु इलाही वणंदी आहे सिलाई करण सां मुंहिंजो त माइंड इलाही फ्रेश थींदो आहे मां सिलाई त सिखियल आहियां पर गॾु कश्मीरो ऐं इअ भर्थ बि तराहं तराहं जा सिखियल आहियां कंहिंखे बि सिलाईअ में मां घले में करे ॾींदी आहियां त उन्हीअ मां पैसा जाम कमाईंदी आहियां ऐं हिन सिलाईअ सां ई मुंहिंजो घर हलंदो आहे मां सिलाई त दिलि सां कंदी आहियां तंहिं करे मुंहिंजा कश्टमर मूसां इलाही ख़ुशि थींदा आहिनि की तुंहिंजो हथ इलाही साफ़ अथई सिलाई करणु इलाही वणंदी आहे मूंखे ऐं मां पंहिंजे हस्बैंड जी दुकान ते वेहंदी आहियां त कंहिंखे बि कुझु घटि वधि हुजे त सलाह ॾींदी आहियां सिलाई जे बारे में त उनमें बि इलाही मुंहिंजे हस्बैंड खे फ़ाइदो थींदो आहे ऐं कश्टमर बि इलाही ख़ुशि थींदा आहिनि की असांखे सही सला किथां मिले इने मां विज्ञापन ईअं कंदी आहियां की मुंहिंजे हस्बैंड जी दुकान ते ई मां पंहिंजो हुनर वधाईंदी आहियां